دیکھیے میرے خیال میں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ بچوں کی بہتر نشو و نما کے لیے نہ تو ٹی وی پر نہ ہی آن لائن نہ ہی انہیں کسی علاقے میں بلکہ جو اصل تعلیمی مواد ہے جہاں تیار کی جاتی ہے تعلیمی مواد وہ طریقہ ہے اس کا آن لائن سے تو بچے موبائل پر ٹی وی پر آج کل اور زیادہ بگڑ رہے ہیں نہ تو تعلیم میں وقت دے پاتے ہیں نہ ہی اپنے ذہن کو اچھی طریقے سے صلاحیت مند کر پاتے ہیں بلکہ اپنے ذہن کو اور خراب اور کر رہے ہیں اس لیے جو ہے میری گزارش ہے کہ ٹی وی آن لائن پر تو زیادہ پڑھائی بچوں سے ہوتی نہیں بلکہ وہ موبائل میں گیم اور کھیل لیتے ہیں ٹی وی پر کچھ اور دیکھ لیتے ہیں اسی لیے وہ کچھ نہیں کر پاتے کسی اور چیز میں لگ جاتے ہیں تو مدارس اس کے لیے بہت اچھا ہے ٹیوشن اس کے لیے بہت اچھا ہے سب سے اچھی چیز ہے مدارس میں بچوں کو تعلیم دیجیے مدارس میں بھیجیے اور اسکولوں میں بھیجیے یہی بہت اچھی چیزیں ہیں